اگر مجھے تصویروں کے ذریعے ہندوستان کو دکھانے کی دکھانے کا موقع ملے تو میں بہت سارے مسجد ہیں مدرسے ہیں تاج محل ہوئے انڈیا گیٹ ہوئے اور بھی بہت ساری جیسے قطب مینار ہوا تاج محل ہوا یہ سب ہوا بہت سارے ہمارے ہندوستان تان کی خوبصورت جگہ ہیں جن کو میں دکھانا چاہوں گی ہمارے ہندوستان میں بہت سے خوبصورت خوبصورت جگہ ہیں جن کے بارے میں ابھی بھی بہت لوگ نہیں جانتے تو میں ان کی خوبصورتیاں دکھانا چاہوں گی جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہترین لگتی ہیں دکھنے میں وہاں ہم گھومنے کے لیے اکثر جاتے ہیں تو بہت ہی پیارا اور اچھا جگہ ہوتا ہے جیسے کہ تاج محل تاج محل بہت ہی اچھا اور پیارا جگہ ہے جہاں گھومنے کی جگہ بھی بہت اچھی ہے وہاں ہم گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور ہوئی انڈیا گیٹ انڈیا گیٹ دلی میں موجود ہے جو کہ ہم گھومنے کے لیے جہاں جاتے ہیں بہت ہی اچھی جگہ ہے اور بھی بہت ساری اچھی جگہ ہے ہمارے ہندوستان کی ہمارے ہندوستان کی بات ہی الگ ہے ہمارے ہندوستان کے بہت سارے جگہ ہیں جہاں بہت ساری خوبصورتیاں ہری بھری پراکرتک یہاں ہوتی ہے جو بہت ہی بہترین لگتے ہیں دیکھنے میں اور بھی ساری چیزیں ہیں جیسے کہ لال قلعہ ہوا لال قلعہ جو دلی میں موجود ہے لال قلعہ کی کہانیاں تو آپ لوگ بھی سنے ہی ہوں گے اور لال قلعہ بہت ہی اچھا جگہ ہے جو دلی میں موجود ہے وہاں ہم گھومنے کے لیے جاتے ہیں وہاں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے دیکھنے کو ملتی ہے